ہیلو ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں آپ جی میرے آنکھ میں کافی ہفتے سے مطلب ایک ہفتے سے پرابلم چل رہی ہے آنکھ سے آنسو گرنے لگتا ہے درد ہونے لگتا ہے آنکھ جی جی ایک ہفتے سے ہو رہا ہے یہ مطلب تین چار دن سے زیادہ ہو گیا ہے آنکھ سے پانی گرنے لگتا ہے جی آدھے گھنٹہ پڑھائی کرتے ہیں زیادہ ہونے لگتا ہے جی جی چشمہ ابھی نہیں لگا ہے ابھی چشمہ نہیں لگا ہے جی جی جی تین چار دن سے زیادہ پریشانی ہو گیا ہے نہیں پرھا جاتا بالکل بھی دس منٹ پڑنے سے زیادہ

جی جی جی ہاں پڑوسی والے ڈاکٹر ڈاکٹر سے دکھائے تھے بولے تھے کہ ڈاکٹر آنکھ بار ڈاکٹر سے جا کر بات کیجیے چشمہ لگے گا آپ کو جی ابھی کچھ ایسے ڈراپ بتا دیجیے جو ابھی ہم کو پریشانی ہو رہا ہے بہت ٹائم باہر جانا ہے آتے باہر تو آپ سے مل لیتے ہیں کوئی ڈراپ وغیرہ کا نام

ٹھیک ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں السلام علیکم